साढ़ी डोगरी लैंग्वेज़ जेह्की ऐ एह् घरेलु अर्थव्यवस्था बिच बड़ी मददगार होई सकदी ऐ इंया कोई बी अस बपार जां किश करने ओह्दे च असेंगी बड़ा फायदा मिलदा ऐ भी इक्क दूऐ नै गल्ल बात करना समझनी गल्ल तां ओह् असेंगी बड़ी मदद मिलदी ऐ